ٹیكنالوجی نے ملازمت كے مختلف مواقع كو كھولنے میں بہت بڑی مدد كی ہے اس نے كئی نئے شعبوں میں روزگار كے مواقع فراہم كیے ہیں جیسے معلوماتی ٹیكنالوجی اور سائبر سیكیورٹی بڑی شركتوں كے ساتھ ایک چھوٹی سی مہارت كے لیے بھی انٹرنشپ كرنا اب ممكن ہے جس سے طلبہ تجربہ حاصل كرتے ہیں اور اپنی مہارتوں كو بہتر بتاتے ہیں یا بناتے ہیں ڈیٹا سائنس اور تجزیہ دنیا بھر میں شركتوں كو انٹرنشپ كے ذریعے ملتی ہیں جو انہیں بڑے ڈیٹا كو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے كی صلاحیت دیتی ہیں مشین لرننگ اور این كیف اے علاقے میں داخل ہونے كے لیے مقبول ڈگریاں ہیں یعنی ٹكنالوجی كے میدان میں داخل ہونے كے لیے مقبول ڈگریاں ہیں اور كئی كمپنیاں مختصر انٹرنشپ اور پروجیكٹ بنانے كے لیے طلبہ كی طرف رجوع كرتی ہیں بلاک چین اور كرپٹو كرنسی وغیرہ بھی اچھی ڈگریاں